हमरा इसकुलमे इतिहास भऽ गेलै पढ़ाएल गेल छथि पढ़ाओल गेल छथि अखनो पढ़ाएल गेल छथि पढ़ाएल गेलै लेकिन अंग्रेज जे समयमे हमरा ओतऽ सन उन्नैस सए सैंतालिसमे आजाद भेलै देश ओहिके बारेमे अभी भी किताबमे छै लेकिन ओकरा शिक्षकसँ विश्लेषण रूपमे विस्तार रूपमे नहि बतबै छथिन ताहिसँ की होइ छै जे विद्यार्थीके सूक्ष्मरूपमे कनिके बेरमे देश आजाद भेलै ई सभ आजाद केलखिन से बताएल गेल छै लेकिन ओकरा विश्लेषण बताएल जाय जेना महात्मा गाँधी नील आन्दोलन केलखिन सत्याग्रह आन्दोलन केलखिन ओकरा बारेमे ओ विस्तारसँ बताएल जेतै अगर शिक्षक बताएल जेतै तऽ विद्यार्थीके बारेमे विद्यार्थीके ई जानकारी हेतै जे नीलके खेती केना करै छलखिन नील के उत्पादन केना होय छलै नमक आन्दोलन केना भेलै नमक आन्दोलन नमक केना पहिले बनै छलै से ओ कहलक आन्दोलन नद केलखिन आब ओकरा लोक सुक्ष्म रूपमे शिक्षक बता दै छथिन पैंतालिस मिनटके घण्टी भेलै ओहिमे ओ शौर्टमे बता दै छथिन सभ जे छलखिन देशके आजाद करैमे बाल गंगाधर तिलक छलखिन हुनको बारेमे कमसँ कम एक घंटा एक दिन या दू दिनके क्लासमे इतिहासमे अगर बताएल जाय तऽ आइके डेटमे जे हमर सबके विद्यार्थी छै ओ विद्यार्थी बहुत किछु नया सीख सकैत छै जे हमर देशके बारेमे केना देशके आजादी भेटलै कते लोक शहीद भेलै केना अंग्रेजसँ मुक्ति गेलै कतेक माय बहिन सभके विधवा कऽ देलकै से चीज इतिहासे सऽ पढ़ाएल जेतै ताकि हमरा सबके धिया पूताके ई सब चीज के बारे मे जानकारी हेतय